हँ बोलू हँ हँ

दाम ओहिना छै जे सए पचा सएओ रुपआके छै पचासो रुपआके छै तीसो रुपआके छै ओहिना छै दोकान पर आबैके बादमे दाम मिलत ओहिना छै सए डेढ़ सए दू सए किलो लेबै तऽ दू सए अढ़ाइ सए पड़ि जाएत आधा किलो लेबै तऽ सवा सए डेढ़ सए पड़त हँ सब छै दोकान पर आबू सबकिछु मिलत

हँ दाम बढ़िआँ लगा देम दाम बढ़िआँ लगा देम आबू बच्चा सबके खराब भी नहि लागत हँ

हूँ ठीक छै आबू

हँ ठीके छै आबू चौके पर दोकान छै

ठीके छै आबू हँ सब समान एतै मिल जाएत ओहिमे कोनो दिक्कत नहि कतहुँ की करबै जा कऽ अपना समान अपना घरमे रहबै तऽ हँ तब एक जिलाके एक पञ्चायतके एक प्रखण्डके रहै बला हूँ हूँ ओहिके लेल जे छै रहबै बढ़िआँसँ अपन मिलल जुलल सबदिन तऽ अपनाके छियै आओर रहबे करबै हँ हूँ आबू ओहिठाम छी हँ ठीक हँ ओहिना छै

एको समान गलत नहि देम बच्चाके लिए अहाँ अपना लिए आओर जकरा खातिर लए जेबै सबके खातिर मिलत हँ बच्चा सबके फूकना खिलौना सब सब ओसब जकरा गुब्बारा बोलैत छियै अपना सबके हूँ सबकिछु मिल जाएत हूँ ठीके छै आबू दोकानमे मिलत हूँ

हँ यौ आबू ने एक भी मक्खी नहि मिलत साफ सुथड़ा रहै छै एहिबेर जेहने हम छियै ओहने हमर दोकान यऽ

हँ आबू आबू